बर' रावा बर' सुबुंफोरनि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दं आरो बर' रावा बर' हरिनि हारिमुआवनो थांनानै दं बर' रावा बर'नि आंगो सिनायथि बर'नि हारिमुनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि बर'नि आसार आखुजों गोथौ सोमोन्दो दङ बर' रावा बर' समाजनि आसार आखु समाजखान्थि हारिमुआवनो गोथौ ओंथि गोनां हाबसोनानै दङ आरो बर' समाजावनो थांनानै दङ बर' बिमाया गावनि गथ'खौ उन्दै समनिफ्रायनो फेदेरबोयै फेदेरबोयै गावनि आंगो राव आरो गावनि गोसोनि साननाय आरो आंगो बिमानि रावखौ सासे गथ'नो बे बिमाया फोरोंबोयो आरो गथ'आ देरनानै लासै लासै गावनि आंगो बिमानि फोरोंनाय बिमानि राव बर' रावखौ सोलोङो आरो रोंनानै गुबुननि गुबुन हारिफोरनि गेजेराव गावनि आंगो राव बर'नि राव बिमानि रावखौ फोरमायनो एबा गुबुननि गुबुननि हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गावनि आंगो बर' रावखौ बर' सुबुंफोरा बायदि रोखोम हारिमु समाजखान्थि बायदि दानाय लुनाय आगर आखाइजों सिनायथि होनो हायो जेरै बर' रावा हारिमुजों बर' हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दङ आरो बर' रावा बर' हारिनि हारिमुआवनो थांनानै दङ बर' रावखौ जों गुबुननि नोजोराव सिनायथि होयो हारि सिनायथि होनो हायो हारिमुनि गेजेरजों दानाय लुनायनि गेजेरजों गाननाय जोमनायनि गेजेरजों फाव फेशननि गेजेरजों थुनफावथायनि गेजेरजों सल' सुंद' सल'नि गेजेरजों सल'मा रायथाइ बायदि लिरबिदांफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि बर' राव आरो आंगो हारिनि राव बे रावखौ जों बायदि रोखोमै जोङो गुबै नोजोराव सिनायथि होनो हायो आरो गोग्गा खालामनो हायो बर'आबो हारियाबो मोनसे आंगो राव दङ बेखौ जोङो मोनदांनो हायो बर' रायजोनि हारिमुआरि सिनायथिआव बर' रावा गोबां आरो गोथौ सोमोन्दो दङ बर' हारिमुनि हारिमुआवनो बर' हारिआ थांनानै दङ बर' रावखौ उन्दै समाव बिमाफ्रा गाव गावनो फोरोङो आरो देरनानै बे फिसाफ्रा गावनि हारिनि हारिमु गाननाय जोमनाय आसार आखु बायदि जानाय लोंनाय बेरायनाय फाव फेशन गासिखौबो लानानै गुबुननि नोजोराव सिनायथि होनो हायो बायदि रोखोमै बर' रावा बर' रावा बर' रायजोनि हारिमुआव सिनायथि आरो गोबां फाव आरो गेलेनाय बेफोरखौ लाबोयो